अगर अस गल्ल करचै जेह्के साढ़े ग्राएं बिच बड्डे बड्डे जेह्के बिजनसमैन बाह्रां आह्नियै ओह् जेह्की फसल लांदे ओह् दा असर निक्के निक्के फार्मर उप्पर कि'यां पौंदा दा पैह्ले केह् होंदा कि जेह्के थोह्ड़ी थोह्ड़ी जगह् होंदी सारें कश ते ओह् अपनी बाड़ी जेहके ते राह्ंदे ते लोक उस्सै बिच अपना जेह्का गुजारा करदे बाड़ियै अपना जेह्का कनक होई जां मक्का होइ जां किश बी रांह्दे उत्थुआं ते प्ही ओह् खंदे ते लेकिन अजकल जेह्के केह् होंदा के जेह्के बाह्रां बड्डे बड्डे जेह्के लोक होंदे उंनें निक्के निक्के जेह्के जिंदे कश थोह्ड़ी थोह्ड़ी जगह् होंदी उ'नें अपनी अदे उ'नें आखदे कि तुस फसल उगाइयै अस तुसेंई नुआढ़े पैसे देगे अदे ओह् बड़े सारे जेह्के जगहां होंदियां न उत्थै अपना फसल उगांदे न कोई कनका दी फसल लांदा कोई मक्के दी ते जादातर ओह् ओह् फसल लांदे जिसी बजारै ई पैसे क्या थ्होंदे जेह्के लोक खरीददे जि'यां कोई चाह् राह्नें ई लाऊड़दे किश जां होंदा में इ नेहियां जेह्कियां फसलां न उ'नेंई लांदे दे जिस दे कन्नै जेह्के निक्के निक्के किसान होंदे निक्क निक्के उ'नेंई थोह्ड़ी परेशानी औंदी ऐ कि होर जेह्का पानी होंदा जि'यां चौलें दी ओह् लगदी केह् आखदे धान लगदा नुआढ़े बिच ओह् पानी जेह्का अपने बाड़ियें फेरुड़ दे ते निक्के जेह्के किसान होंदे जिंदे कश इ'नें पैसे बी नेईं होंदे कि ओह् कोई होर किश दवाई सु'ट्टी सकन अदे जां केईं होर कुदै पानी आह्नी सकन अपनी फसलें पूरा सकन जेह्के निक्के मुट्टे ओह् होंदे किसान उ'नेंई उन्ना एह् बी निं पता होंदा की अस अगर किश बाह्रै जह्के अज्ज कल ओह् चले दे दवाइयां दुवुइयां यूरियां हैल चले अगर अस डाई हैल बाड़िया पागे ते साढ़ी फसल ओह् क्या होई सकदी लेकिन जेह्के बड्डे जेह्के ओह् किसान होंदे उ'नें ई सारे गल्लें दा पता होंदा अदे ओह् जेह्की ओह् इं'दा बी इस्तेमाल करदे जेह्के अज्ज कल जेह्के मलावटी ऐल औंदे की बाह्रां केह् आखदे उं'दा इस्तेमाल करियै जेह्का ओह् जादा ओह् केह् करदे अपने बाड़ियें फसल जेह्की होंदी उंदी क्या होंदी प्ही बाह्र जाइयै बेचदे अदे जिस कन्नै इक निक्के किसान जिं'दे चा तुसें कोई किश खरीदना होंदा प्ही इन्नी जेह्की ओह् बाह्र निं पुज्जी सकदी मंडियें जेह्की ओह् बड़ा जेह्का ओह् नुक्सान होने ई ओह् होंदा